हेल' ओ मेडाम ओ आंहा उदै सानाय जादोंमोन मा मा मोनजायो मा मा मोनजाया थाय ड'क्टरनाव नायजाब्लाबो हामाखै ड'क्टरनाव थांदो मुलि हरदो हरनायालाय ओमफाय मा मा मोनजायो मा मा मोनजाया दाख्लिनो थांदोमोन हामाखै एसिबो सोलायाखै ओमफ्राय ओमफ्राय ओमफाय ओरैनोथ' बाखि जेबो मुलि जानाङा जाबाव नांला दा ओमफाय ओरैनो मा मा मोनजा थारा उदै साबाय थादो अमा बेदरखोथ' आं जाखायामोन जानायालाय मा मा मोनजायो मोनजाया मोजाङै मिथिनायब्ला मोजां जागौमोन

ओम ना खनसे ड'क्टरनावसो थांफिन नांगोन थाय ओहो देलाय साननैसो मुलि हरनायखो जाना नायबावनि होमब्लालाय आङो दे होमब्ला ना